जोंना देग्लाय माइ गायनाया मोजां जाथारदोंहाय देग्लायना माइआ अराम जादों जोसायाबो मोजां जादों माइब्रायाबो जा एसे गायजोबदों गासिबो मोजां जादों आरो ओमफ्राय बे माबा फाथो इरिबो फोयो एसे हायावनो फाथोबो फोयो इदिनो फाथोफोरखौ दान्नानै दा सोमबाय माबाय सुहोबाय हाजिरा होनानै सुहोबाय आरो ओमफाय बे सेरनायफोरखौ सोरनोबा नांगौबा फानो आरो फानबायबो माखासे ओमफ्राय बे माबा फाथोखौबो बे माबाखौ दुरुंखौ फाथो ओमफाय बे माबाखौ बाजाराव फानबाय मैगं थायगंबो बिदिनो गायो गासिखौबो गायो मेसेङाव जेखौ गाइनांगौ बेफौरखौ गायो ओमफ्राइ दैलाङावब बे जोगोनाथ खुमब्रा बायदिसिना गायनांगौ बे माबाफोरखौ न'आवनो मोनजाजोबो जा बे माबा हायाबोथ' बुरजा गैखाया नालाय एसेआवनो जोगोनाथबो होनसै खुम्ब्राबो होसै गासिबखौबो होजोबसै जिनखा फोरला बेफोरखौ माबायो आरो नै दा मेसें फैलायबाय मेसेंनि थाखाय दा जायगा बानाय खालायबाय जावग्लिहांबायबो ओमफ्राय मोसौबोथ' गैया नालाय जावग्लिनानैनो बिदिनो माबायो आरो गायनानै जायो माइखौथ' बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंसो गायखायो मोसौ गैया नालाय मोसो गैया नालाय न'आव ट्रेक्टरफोरजोंनो गायो ओमफ्राय बे मैगंफोरखौबो ओरैनो जावग्लिनानै माबा बिदिनो लाइ लाफा फोनसैलाय आरो बिदिनो मेसेङाव मोनजानांगौखौ मेसेङाव न'आवनो मोनजाजोबो बारा बाजारफोरनिखौ बायनानै माबाया जाया बिदिनो न'आवनो गासिखौबो मुला लाइ लाफा गासिबखौबो एसे मोनजाजोबो आरो एखम्बा समाव बे गैयाबा बायनानै जाबाय ओमफ्राय बेदिनो न'आव थानायखौनो दा माबानानै जायो आरो माबानानै ओमफ्रायथ' बांसिनानो बायनाङा बांसिनानो बे थाव संख्रि बानलुखौल'सो बायनांगौ मैगंथायगंफोरनि फारसे बारा बायनाङा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दा बुर्ज थाबाथ' जेन'बा बुरजा गायनानैबाबो फानबाय बायनानै मोनजागौमोन खोमा दा बुरजाबो नङा नालाय हाफ्रा एसेल'ना ओंखायनो दा बावनो जानो आन्थाखौ मोनजाजोबो आरो ओमफ्राइ दा दाव अमायाबोथ' लाबानो जाखायो अमाखौबो लाखायो आङो दावखौबो लायो ओमफ्राय बोरमाफोरखौबो एसे लायो बांसिन अमाखौ लायो आरो दावखौ लायो बायनानै जानाङा दावफ्राबो न'आवनो जाखायो बोसोराव बिदिनो अमाफोरखौ मानैखौथ' फाननो हाया ना मोना माबा लानो हाया नालाय मासे मासे लायो आरो दैलि बोसोराव मासे फाननाय जायो अमाखौ ओमफ्राय दावआबो जायो बिदिनो फानो एखम्बा समाव नांगौ समाव एसे टेका माबा सुङो नालाय बिदिनो अमा गुन्दै मा गुन्दै बायनाय मानाय एसे नांगौ जाखायो दानि बाजारावथ' अमा गुन्दैफ्राबो आजां गाजां दाम जाबाय बिदिनो फाननानै बेखौ फाननानै बिदिनो गुन्दै थुन्दै बाइयो आरो बोरमाफोरखौबो बिदिनो बोरमाखौ आङो लायो थाब थाब फानो आरो बोरमाखौ बारा माबानाय जाया लाबाय थानाय जाया बोरमाया ओमफ्राय बै मासे खासि बानायनाय दङ बेखौथ' बोसोर देर बोसोरसे जायाखै जानाया देर बोसोर नै बे माबा देउल माबा मार्च मास फैबासो बोसोरसे जागोन देवलावसो फाननो नागिरदों आं ओमफ्राय बिदिनो बोरमा माबाखौ मासे बिमाफोरखौ मासे गाहाम लायो आरो खासि बानायो ओमफाय दोनो बुर्जा बुर्जा लानाय जाया बोरमाखौबो बिदिनो माफा मानैल' खानो थाखायबो जायगायाबो बारा माबा गांसोफोरा जायगा गुवार गैयाना ओंखायनो माबा हांसो हांसोबो लायो हांसो हांसोआबो बिदिनो न'आवनो माबानानै दावाव मा होनानै गहोनानै हांसोफोरखौबो दस्ता गाहाम फियो बिदैखौ माबायो फानो बाजारफ्राव दामगोसा मोनोना हांसो बिदैआबो बिस थाखा गाहाम जरा बाजाराव फानहैयो आरो दाव बिदै बेखौबो फानो ओमफ्राय बे हांसो बिदै हांसो बिदैखौ फाननो मोनो एसे थाबैनो जि माबा